سردیوں کے مہینے میں اپنے پودوں کے لیے منصوبہ بندی اور دیکھ بھال کرنا ضروری ہے تا کہ وہ سردی اور خشک موسمی حالات میں زندہ رہ سکیں اپنے پودوں کی قسم کا تعین کریں کچھ پودے سردی کے مزاحم ہوتے ہیں اور سردیوں کے مہینوں میں کھلے میں لگائے جا سکتے ہیں دیگر پودے سردی کے لیے کم مزاحم ہوتے ہیں اور انہیں سردیوں کے دوران حفاظت کے لیے اندر لے جانا چاہیے اپنے پودوں کو ٹھنڈ سے محفوظ رکھیں اگر آپ کے پودے سردی کے لیے کم مزاحم ہیں تو انہیں سردیوں کے دوران حفاظت کے لیے اندر لے جانا ضروری ہے آپ انھیں ایک ٹھنڈے کمرے میں ایک گل خانہ میں یا ایک چھت یا بالکنی پر رکھ سکتے ہیں